भनसावला घरमे अपना साफ सफाइ झिङ्गुर जइसे माछी उड़ उड़ै छै तऽ ओ खाना पीनापर बैठ जाइ छै तऽ अपना भनसा घरके साफ सफाइ करयके लिए करै छियै अपना देवाल सफाइ घर सफाइ फिनाइलसँ घरकेँ धोलहुँ खाना पीना बनाए कऽ खाना पीनाकेँ झाँपि पोति देलहुँ अइसे भनसा घरमे अगर माछी बैठलाके बाद झिङ्गुर कीड़ाके गेलाके बाद बाल बच्चा या कोइ खाए लै छै तऽ ओ हानि नुकसान होय जाइ छै किए पेटमे दर्द होय गेलै कोइ बीमार पड़ि जाइ छै ई लए करि कऽ अपना भनसा घरके साफ सफाइ हरदम झाड़ू मारै छियै फिनाइलसँ रूम धोलहुँ शौचालयके ओहो फिनाइलसँ एसिडसँ ओकरा चौबीस घंटा ओकरा साफ सुथरा करि कऽ रखलहुँ खाना पीनाकेँ झाँपि करि कऽ भनसा घरके सभकिछु तऽ अपना भनसे रूममे रहै छै राशन पानि हर चीज व्यवस्था तऽ भनसे रूममे रहै छै तऽ ओकरा खानाके झाँपि पोति कऽ रखलहुँ हरदम भनसा घरके साफ सफाइ माछी उड़ै छै कीड़ा मकोड़ा रूममे चलि गेल तऽ ओकरा झाड़ू बहारू कयलहुँ फिनाइलसँ ओकरा रूमकेँ धोलहुँ हठ घण्टा साफ सुथरा मतलब करिते रहै छियै शौचालयकेँ ओहोमे फिनाइल रखै छियै फिनाइल मारलहुँ साफ सफाइ कयलहुँ घरमे भनसा रूममे खाना पीना बनाए कऽ खाना पीना झाँपैके चाही झाँपि दै छियै जे बाल बच्चा खाना पीना खयलाके बाद स्वस्थ रहय बिमार उमार नहि पड़य सभकिछु तऽ भनसे रूममे रहै छै अनाज पानि राशन हर चीजके व्यवस्था भनसे घरमे रहै छै तऽ अपना घरके साफ सफाइ झाड़ू मारिते रहलहुँ देवाल भी होलै खिड़की इसभ किछुकेँ झाड़िते पोछिते अपना फिनाइलसँ जे ताकि हमरा रूममे माछी नहि बैठय हमरा रूममे कीड़ा मकोड़ा झिङ्गुर नहि जाय खाना पीनामे अपना हम सुरक्षा करिते रहै छी साफ सफाइ जखन मरजी तखन ओकरा सफाइ करिते रहै छी दिनमे शाममे साफ करि कऽ तब खाना पीना भोजन बनबैके लिए जाइ छी